हॅलो मॉम्स किचन रेस्टोरंटांतल्यान उलयता म्हाका न्हू ऑर्डर दिवपा जाय आशिल्ली एक फीश थाली आनी एक बिर्याणी हय फीश थालीचे कितले ओके टू हंड्रेड आनी बिर्याणी ओके टू फिफ्टी सो आनी तुमगे होम डिलीवरी आसतली कांय कलेक्ट करपाचें ओके सो होम डिलीवरी तुमकां कितें एक्स्ट्रा चार्जीस आसा वो फ्री ओके सो कितले म्हटल्या पावतले डिलीवरी हय हय टू पी एम म्हणल्यार जाता हय हय मातसो जाता तितलें बेगिनू करा हय हय बरें